हैलो असें मखीर मखीर बेचना असें तुसें लैना आं सुंझें दी धारा आहो देसी रेट असें ढाई सौ गै लाये दा नेईं नेईं मैंह्गा कुत्थै एह् अजकल मैंह्गा ऐ कोई देसी मखीर ऐ एह् असें ढाई सौ गै बेचेआ तां तुसेंगी ढाई सौ गै सनान्ने ना ना डेढ़ सौ कन्नै असें निं ऐ बारै एह् डेढ़ सौ कन्नै बड़ा घट्ट रेट ऐ एह् चलो दो लाओ दो लाओ ना तां बी डेढ़ सौ निं ना बारा दो सौ लाओ तां बी नेईं नेईं आपूं औंदी घर देने ई इत्थौ सारे चलो डेढ़ सौ निं दो सौ लेई जाओ तां बी तुस दो सौ हां दो सौ दे स्हाब कन्नै लेई जाएओ तुस पंदरां किलो हारा ऐ एह्